नमस्ते नमस्ते भैया आपके यहाँ फूल किस किस चीज़ का है तो मुझे फू मुझे फूल ऐसा चाहिए मंदिर सजाने के लिये दुआर वगैरह सजाने के लिए ताकि देखने में अच्छा रहे लगे कितने रुपये किलो दे रहे हैं आप और और तो गुलहर का फूल और कमल गुलाब का फूल कितने रुपये किलो मिलेगा हाँ तो फूल फूल ऐसे पैकिंग मंदिल उंदील में सजाऊँ मंदिर उंदील अच्छा लगे देखने में चलिए ठीक है मैं आ कर देखती हूँ और वैसे मुझे चार या पाँच प्रकार का फूल चाहिए सब फूल का आप दाम बता दीजिए मैं अभी आती हूँ ले लूँगी ठीक है ठीक है भैया नमस्ते